हँ हमसभ जे गैआ पोसने छी से गैआके जे खाय लेल भोजन भात कयलहुँ छओ महीना दूध लागल तकर बाद नहि लागल तखन तऽ हुनका खाय लेल माता छथिन हुनका तऽ हम देबे करै छी माताके माता कोना भूखल रहतीह जाड़ महीना एखन हुनका ओढ़य लेल दै छियनि चट्टी हुनका घूर कए दै छियनि घूर कए कऽ मच्छर नहि काटनि तखन तऽ दूध फाजिल भेल तऽ बालो बच्चा खयलक बेचो लेलहुँ ओ बेचि कऽ हुनका पशुआहार आनि कऽ देलहुँ हुनका चोकर आनि कऽ देलहुँ हुनकासँ घूर धुइआँमे अथि केलहुँ राखकेँ छाओरके गोबर उठा कऽ ढेरी कयलहुँ चिपड़ी ठोकि लेलहुँ चिपड़ी जारबो कयलहुँ फाजिल भेल तऽ बेचलहुँ बेचलहुँ नहि तऽ अपन छाओर उठाए कऽ खेतके देलहुँ तखन जे गैआके राखै छी मोन खराब होइए तखन तऽ लोककेँ पूछैत छियै डागदरके कनि हमरा बजाए दिअ तऽ बजाए देलक तऽ डागदरके से दवाइ बीरो कयलहुँ दवाइ बीरो कए कऽ हुनका एगो कानमे एकबेर से अयलथि ओ सभटाके से नकुसी जँका एगो बटम जँका से डाक्टर आबि कऽ पहिरा देलक डाक्टर आयल दवाइ सुइया भेल दवाइ कयलहुँ इस् इएहसभ काज होइ छै गृहस्थक घरमे गृहस्थक घरमे उपजल तैओ नहि उपजल तैओ भुस्सा कीनि कऽ अनलहुँ नाड़ कीनि कऽ अनलहुँ कुट्टी काटि कऽ हुनका खाय लेल देलहुँ खुआ पिआ कऽ अपन हुनको शान्त कयलहुँ ताहि लागल हमहूँसभ अपन लागल रहै छी हुनकर काज करैत रहै छी माताके जे ओ लागल अपनो बच्चासभके कनि घूर धुइआँ करैत ओहिमे सँ टाइम अपन पास भेल आ अपन हुनकर काज माताके करैत छियनि अपनो तखन नहेलहुँ सुनेलहुँ सभटा काज कयलहुँ हुनकर सभटा काज स्थिरसँ कऽ लेलहुँ तखन अपनो कयलहुँ मिथिलामे से माताके बहुत मान्यता छै हुनका मान करै छियनि हमसभ माँ जेना हमरासभके अहाँ राखब तेना हमसभ रहब